पशुओं को हम अच्छे तरीक़े से पालते हैं और उनको खिलाने के लिए खेत से चने लाते हैं और चने के साथ साथ में से बरसीम भी लाते हैं बरसीम खिलाने से वो अच्छा दूध भी देती हैं अच्छा दूध भी देती हैं मक्कई मकई भी खिलाते हैं बजरी की चावल बजरी का चावल भी खिलाते हैं अओर बजरी का चावल खिलाते हैं चढ़ाते हैं और इसके बाद उसके बाद जैसे चन्नी चोनी चोकर पशुहार आदि चीज़ को भी हम खिलाते हैं जिससे वो अत्यधिक उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और दूध दूध भी अच्छी तरीक़े से देती हैं और जैसा कि गुड़ भी खिलाते हैं गुड़ खिलाने से वो दूध थोड़ा गाढ़ा देती हैं गाढ़ा देती हैं और हम उन्हें ये तेल का र सरसों का तेल भी पिलाते हैं थरसों का तेल पिलाने से वो अच्छे से मतलब अच्छे से खिलाते हैं और गर्मी में उन्हें अच्छे तरीक़े से हम रखते हैं और उनको नहलाते भी हैं अच्छी तरीक़े से नहलाने के बाद उनको धूप में बांध देते हैं धूप में बांधने से उनाक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है और उनके उनको अच्छी तरीक़े से खिलाते पिलाते हैं